सारें लोकें गी मेरी तरफा दा नमस्कार अज्ज अं'ऊ तुसें गी सनाना चाह्न्नी अपने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दे बारै च केह्ड़ा इत्थें फेस्टिवल ऐ जेह्ड़ा बड़े जोर शोर कन्नै मनाया जंदा साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिकट बिच ते केह्ड़ा ट्रिडिशन ऐ जित्थें जेह्दे च लोक बड़ा जकीन रखदे न ते तुसेंगी सनानी आं अं'ऊ जेह्ड़ा इत्थें बैसाखी दा ध्यार ऐ उधमपुर बिच बड़े जोर शोर कन्नै मनाया जंदा हसी खुशी मनाया जंदा आपस बिच इत्थें मेला बी लगदा इस दिन जेह्ड़ा देविका ते देविका नांऽ इस लेई गलाया गेदा इत्थें गंगा माता बगदी ऐ ते लोग इस दिन बैसाखी दा मेला लगदा ऐ ते लोक इस दिन बड़े दूर दूर तों मेले च औंदे न ते देविका च लोक शनान करने बी ओंदे ते मेला बी लगदा बड़ा बड्डा मेला लगदा इत्थें त्रैऽ दिन दा मेला लगदा ओह् बैसाखी दे पैह्ले दिन लगदा ते दूए दिन बी लगदा त्रीए दिन बी लगदा ते त्रीए दिन ओह् खत्म होई जंदा ते एह् त्रैऽ दिन मेला लगदा जेह्दे च बच्चे बी औंदे बड्डे बी औंदे ते बजुर्ग बी औंदे सारे हसी खुशी औँदे मेला दिखदे पूजा करदे भगवान दा नांऽ लैंदे बैसाखी जोरें शोरें कन्नै मनांदे इत्थें बच्चे औंदे दे खंदे पींदे झूले लैंदे मज़े करदे इस ध्यार गी बड़े मज़े कन्नै इंजाॅय करदे ओह् ते खुशी बी ऐ एह् खुशी दा ध्यार होंदा असें आपस च हस्सी खुशी मनाना चाहिदा साढ़ा हर ध्यार ते जेह्ड़ा साढ़ा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐ एह्दे बिच ते अं'ऊ आखना चाह्न्नी आं कि जेह्ड़ा बैसाखी दा मेला एह् बड़े शोर कन्नै बनदा बनदे ते सारे ध्यार बड़ी हसी खुशी कन्नै बनांदे उधमपुर आह्ले पर जेह्ड़ा बैसाखी दा मेला ऐ बड़ा इत्थै खास मन्नेआ जंदा इत्थें मेला बी लगदा ते हू'न बी बैसाखी औने आह्ली ऐ फ्ही इत्थें देविका बिच मेला लग्गना बड़ा बड्डा मेला लगना ते एह् हसी खुशी आह्ला ध्यार आपस च मनाया जंदा